ल्हानपणाच्यो आमच्यो खेळ म्हळ्यार पयलीं म्हणल्यार आमचे लिपचेल्यांनी तेका आमी आपा लिपाय म्हणटा अशें म्हणल्यार अशें खूब जाणां तुजी म्हजीं इश्टां इश्टीणी आमी वांगडा येतालीं आनी अशें आमी हें करताले तशें आमी म्हणल्यार अशें टेन ट्वेंटी अशें अशें एक आमचें पद आशिल्लें आनी जो पय लास्ट उरता ते पदाचो देन तो असो डॅनर म्हणटाले म्हणल्यार तेणें अशें सोदपाचें सगल्यांक सोदपाचें म्हणल्यार तो असो डॅनर आनी बाकी आतां धा जाणां आसा धर जाल्यार तो एकटो आमकां असो एक वणटीक असो तेंकोन दोळे धांपून रावतलो आनी बाकीचीं जीं णव जाणां आसा पय तांच्यांनी लिपपाचें आनी लिपपाचें म्हणल्यार अशें सारकें अशें बरे जाग्यार लिपपाचें आनी तेणें डॅनरान आमकां सगळ्यांक सोदून काडपाक जाय आनी जर तर तो डॅनर कोण आसता पय तो दोळे धांपून रावता तो तर एकटे धा तेणें एकटो धर तर एक झाडाकडेन असो दोळे धापून असो रावला आनी तेणे एक ते शंबर पर्यांत म्हणपाचे आनी ते शंबर पर्यंत म्हणटा मेरेन बाकिच्यांनी सगळ्यांनी वचून लिपपाचें मागीर शंबर परेन जालें कांय ना तो दोळे ऑपन करतलो आपल्याले आनी तो सगळ्यांक सोदतलो कोण खंय लिपला तो आनी धर तर तेणें एकट्याक पळयलो जाल्यार तो म्हणटा तो तेजें नांव घेतलें आतां धर हांवें राम म्हणोन हा तेका पयलो आनी तेणे राम राम मोट्ट्यान म्हणपाचें आनी ते धाराक येवन हात लावपाचो तो तो जो कोण डॅनर हा तो सोदता पय तेणें दुसरें म्हळ्यार जर तर आतां तेणें हे धा जाणांच्यानी तेणे आठ जाणांक जर सोदलें आनी एकटो उरलो आनी तो आखेरेक येवन तर तो तेका सोदूंक शकना आनी धर तर तेणें कोण णव्वो आहलो तेणें येवन तर ते तेणें हात लावचे पयलीं तो आतां तो कोण डॅनर आहा तो सोदूंक वयतलो न्हू दुसऱ्याक तो दुसरे कडेन वयता पय सोदूंक आनी दुसरे तो णव्यान तर येवन तें झाडाक असो हात लायलो आनी टिपो अशे म्हणटाले आमी सो टिपो म्हणलें जाल्यार तो असो तो डीरकॉल् असो तो अनेबल म्हण तेका अशे तेणे तेगे टास्क कंप्लीट करूंक ना सो तेणें परत तो डॅनर जावपाचो जो कोण स्टाटींगच्यान हा तो तशें आनी जर तर तेणें सगळ्यांक सोदलें धावूय णवूय जाणांक सोदलें जाल्यार कोण पय फस्ट कोणाक सोदलेलो पय तो डॅनर जाता दुसरे फावटी ही एक पयली गेम दुसरे म्हणल्यार आमगेलें आशिल्ली ती आमी दोंगर काय पाणी म्हणून खेळटालीं दोंगर काय पाणी म्हणल्यार अशी दोंगर म्हळ्यार आमचें अशें अशें आमचें आंगण आसतालें सो आंगणाचे मदीं जर आहा जाल्यार तूं पाणी नासतालें आनी दोंगर म्हळ्यार अशें खूब अशें आमच्या सायडीच्यान अशें फातर बीन आसा पय फातर आसू जांव खुर्ची जावं तेजेर म्हळ्यार तो दोंगर आनी अशे हेतून एकटो मनीस असो डॅनर असो जातालो आनी आमी धांवपाचें हांगा थंय आनी असो आमी टायम दवरतालीं पांच मिनटां बी धर दोन दोन मिनटां दवरतालीं म्हळ्यार आतां तो डॅनर आसा आनी आमी भोंवपाचें आमी एकी कडेन रावूंक शकना कोण आसा तीं म्हणळ्यार आतां धा जाणां खेळटा आनी एकटो तो डॅनर आसा बाकीच्या णव जाणांनी सगळ्यां भोंवत रावप आनी एकटो हा तो डॅनर आहा तेणें अशें आमी पा दोन मिनटां अशें हें स्टाट टायमार स्टाट करतालीं आनी जेन्ना तर दोंगर दोंगराचें आसा जाल्यार तूं सेव आनी पाणी आसत जाल्यार तूं अनसेफ आनी जेन्ना तूं धांवता आनी जर तूं पाणीन आसता आनी तेन्ना डॅनरान तुका हात लायलो जाल्यार तूं आवट म्हणल्यार नेक्स्ट राउंडाक तूं डॅनर